ہاں میں نے ایک بار دلہی لال قلعہ فوٹوگرافی کے لیے سفر کیا تھا دلہی لال قلعہ میں میں نے بہت سے اچھے تصویرات اتارے ہیں اور اس تصویرات کے ساتھ میرے کچھ اچھے یادیں ہیں میں جب دلہی لال قلعہ فوٹوگرافی کے لیے سفر کیا تھا وہاں کی تاریخ معلوم کرنے کے بعد وہاں کی تاریخ مجھے پتہ چلنے کے بعد میں میرا فوٹوگرافی میں اور دلچسپ آ گیا اور میں فوٹوگرافی کے لیے متاثر ہوا کیونکہ دلہی لال قلعے کی تاریخ معلوم کرنے کے بعد میرا دل اور لال قلعے کی تصویرات اور فوٹوگرافی شوٹ کرنے کی میں لگ گیا